मूंखे ड्राइंग में ॾाढो ई शौंक़ु आहे किथे बि कंपटीशन वग़ैरह किथे बि थींदा रहंदा आहिनि त मां हुनमें पार्टिशिपेट जरुरी कंदी रहदी आहियां उता खटी ईंदी आहियां सम्झि इत्तेफ़ाकु मूंखे नथो अचे त मां रोज हुन जी कोशिशि कंदी आ मूंखे जीअं अचे यूट्यूब तां बि सिखण जी कोशिशि कंदी आहियां त बि थोरो सो मूंखे डाउट पए त क्लासिस बि लॻाया आहिनि जीअं मूंखे ड्राइंग हिकदमि सुठे नमूने अचे कॾहि कंहिजो नक कंहिंजा चप कर जो टेड़ा थी वञण त कोशिशि हीअं कंदी आ की परफेक्ट लॻनि जीअं सुठी सी ड्राइंग अचे इहो मुंहिंजे इहेई मुंहिंजी कोशिशि रहुंदी आहे